ओ सोरमोनलाय अ अबे सोरमोनलाय पेसेन्टा नामा मामोन ए औ औ कक्राझारनिना औ ओम ओमफ्राय मा मा प्रब्लेमनि थाखाय फन खालामदोंमोन

अ अ अ ओम फैलावआथ' सानै साथामसो दं नोंना बे माबानियामोन नामा गेसनि पेसेन्टामोन नामा

औ औ ओमफ्राय आं मुलि मोनथामसो लिरनानै हरदोंमोन ना बेखौ जागासिनो मोन ना कमप्लिट जायाखै ओ ओमफ्राय इसे हामनाय मोनदों ना मोनाखै इमप्रुभमेन्टफोर जाफिनदों ना ओ औ होमबा आङो मोनसे मुलि लिरदेरनानै हरबावनोसै नोंनो ओमफ्राय नोङो हायोबा उदै खालियाव सिखारनानैनो ओ दै गिलास से लों ओमफ्राय हायोबा ओ मर्निं एक्सारसायज खालाम ओमफ्राय बेलासिफ्रावबो बिदिनो हायोबा सम मोनोबा अफिस गनानै बा खामानि मावखांनानै इसे थाबायग्लुं ओमफ्राय दाथ' गोलोम बोथोर नालाय दैफोरखौबो इसे बांसिन लोंजानो माने लोंनाय सेस्था खालाम आरो ओमफ्राय आरो बे इसे मस्ला मसलिखौ खम खालामदो बे सिन्था खालामनाङा माने गरमै थायोबाबो एखम्बा बिदिनो जायो सम सम अरजाया आं मोनसे मुलि लिरदेरनानै हरबावसै बेजोंनो साबसिन मोनगोन दां मोननांगौ आरो औ ओमफ्राय नों बेखौ जानाय नायदो ओमफ्राय बिनि उनाव माब्रै मोनदों ओमफ्राय बै माखासेखौबो बे मोनथामखौबो नों कन्टिनिउ खालाम नैबेखौबो जा आरो उदै खालियाव जा बेखौ ओमफ्राय माखासेखौथ' नों औ औ औ बेखौबो जाबाय थादो ओमफ्राय बे मोनथामाथ' जाखांनायनि उनावसो नालाय नैबेखौ नों जास्ट जानायनि सिगां जा आरो उदै खालियाव होमबा नोंना दायजेसनाबो मोजां जागोन आरो ओ बेखौ नों सफ्थानैसो जानाय नायदो ओमफ्राय नों सफ्था नैनि उनाव माबायदि मोनो ओमफाय मोजां मोनोबाथ' मोनबायसै मोजां जाबाय ओमफ्राय नों एखदम मोनथाराखैबा इसे सन'ग्राफि खालामनांगोन आरो जुदि माबाफोर इनफेक्सनफोरनि थाखायबो जानो हागौ नालाय ओंखायनो आरो औ ओमफ्राय माबाफोर आरो असुबिदा दंबावोबा ए ए औ दे होनबा नों बेखौ जानायनि उनाव खेनसे माबाफिनदो दे औ औ दे